जेना कि अहाँ हमरा सॅं पुछलियै कि अहाँ कहियो कोनो गेम मे खेलमे कहानीके पात्र नियुक्त कयने छियै तऽ हॅं हम कयने छियै यहाँ आई पी एल होइ छलै किछु दिन पहिले तऽ हम करले छी मोबाइल एप्प छै ड्रीम इलेवन ओकरेमे हम करै छियै करीबन करीबन पाँच से छओ दिन हम करलियै इन्वेस्टमेन्ट ओकरामे निवेश करै छियै लेकिन ओते हमरा नहि वापस आबै छै तऽ हम छड़ि देलहुॅं ई सब नीक छै बड जेकरा जेकरा होइ छै ओ कर पाबै छै जेकरा बढ़िऑं से जानकारी छै हमरा बड़ नीक लगै छै ओकरा पे भरोसा छलै जिततै जीततै ओकरामे एम एस धोनी छै हमर फेवरेट क्रिकेटर छै एम एस धोनी ओकरा देखय लेल हम क्रिकेट देखे छियै ओ नहि खेलै छै तऽ हम देखबे नहि करै छियै क्रिकेट आ ओहे छलै खेलै बेरामे तब हम निवेश करलियै छलै पैसा नहि तऽहम नहि करतियै कभी